ہم ایک بار اُوٹی گئے تھے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر چڑھنے کا سفر ہے اُونچی اُونچی پہاڑیاں ہیں ویسے تو مجھے اونچائی سے اور پہاڑی علاقے سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ گئے تھے اور وہاں پر اُنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میں اپنے خوف پر قابو پا سکی اور میں نے بہت ہی مزے لیے